देखू मन लगै छै जैसे नैहरामे भी तऽ नैहरामे आदमी ना रह सकले हइ क्योंकि नैहरामे बताउ सभदिन थोड़े ना रहि सकलैए आओर सासुरमे हइ तऽ ससुरार मे नहि नीक लागै छै फिर भी रहए पड़ै छै क्योंकि अपन घर ना अपन घर ससुरारे होइ छै बेटी जातके औरतके अपन घर ससुरारे छै एहिलेल नीक लागयके चाही ससुरारेमे नहि नीक लागै छै फिर भी लगाबयके पड़ै छै की करतियै आदमी तऽ ऐसे मम्मी पापाके पास नैहरमे तऽ अच्छा लगै छै फिर भी मजबूरीमे नैह ससुरारेमे रहयके पड़ै छै अपन घर बसाबयके पड़ै छै आओर अपन घर रहयके पड़ै छै इएह रीत हइ आओर संस्कार हइ बेटीके की करबै आ ससुरार नीक मिलै छै तऽ ससुरारमे आदमी रहै छै फिर भी ना मिलै छै फिर भी रहयके पड़ै छै एहिलेल आ ससुरारमे रहय पड़ै छै आओर नीक लागै छै तऽ नैहरेमे लेकिन कितना दिन रहतै जब तक आदमी कुमार रहै छै तऽ नैहरामे रहै छै शादीके बाद तऽ अपन घर ससुरारेमे होइ छै थोड़ा बहुत उन्नैस बीस घर परिवारमे होइते रहै छै फिर भी रहयके पड़ै छै मजबूरीमे की करबै रहयके पड़तै ऐसिए होइ छै आओर हमसभ अपना बच्चाके भी कहै छियै आ दुःख सुख सहिके छोटा बड़ा बात बरदास्त करिके अपना ससुरारिमे भी रहयके चाही मम्मी पप्पाके पास प्यार मिलै छै अच्छा बात मिलै छै कितना दिन रहतै आदमी एहिलेल हमसभ ससुरारिके ही आशा कयले छी ससुरारिमे ही रहयके चाहै छी क्योंकि वही हमरासभके जीवन आओर सभचीज हइ एहिलेल ससुरारिमे भी रहना जरूरी हइ मम्मी पप्पाके पास रहलासँ पूरा जिन्दगी ना कटि जाइ छै समझ गेली से बात छै आ कहाँसँ रखतै बेसी दिन मम्मी पप्पा शादी कर देलकै तऽ सभ अपने घर ना रहबै एहिलेल हमसभ अपने घर रहनाइ चाहै छी थोड़ा बहुत दुःख सहिके भी अपना घरमे ही रहै छी ससुरारेमे समझ गेली

नामी तऽ छै सीतामढ़ीमे जानकी स्थान आओर गान्धी चौक मोहन साहके चौक बोलै छै गान्धी चौककेँ तऽ हमसबके जानकी स्थान भी अच्छा लगै छै क्योंकि जानकी स्थानमे मैया जीके दरबार हइ आओर फेमस हइ सबतरि जानल जाइ छै जानकी मन्दिरसँ सीतामढ़ी जानकी मन्दिरसँ एहि लेल हमरासभके लिए ठीक छै जानकी मन्दिर आओर जानकी मन्दिर बहुत नीक छै हमसभके लिए जानकी मन्दिर ठीक छै जानकी स्थान हमसभ बोलै छियै सभसँ अच्छा वही छै आओर गान्धी चौक भी नीक छै गान्धी चौक भी हमसभ बहुत मार्केटके लिए गान्धी चौक ही अच्छा हइ मार्केटमे हमसभ गान्धी चौकपर जाइ छी गान्धी चौक हइ किरण सिनेमा किरण चौक हइ शङ्कर चौक हइ सीतामढ़ीमे बहुत चौक हइ रतन चौक हइ तऽ सभ ठीक हइ अपने लिए सभ ठीक हइ मार्केट हइ ओसभ बाजार हइ सभचीज मिलै छै वहाँ सभचीज ठीक हइ